जाहि टाइममे हमसभ इसकुलमे पढ़लहुँ पहिले ओहि टाइममे इसकुलमे पेन्टिङ्ग नहि सिखायल जाइत छलै हँ ओहि टाइममे एना नहि होइत छलैया एहि लऽ कऽ आब जे सिखलहुँ आब जे देखैत छी तऽ घरमे इच्छा होय बो कयल बनबऽ कऽ लेल तऽ कनि मनि बनेलहुँ अपन घरमे रहलहुँ सिखलेसँ लेकिन इसकुलमे तऽ हमसभ ई पेन्टिङ्ग तैँ ई सभ नहि सिखने छियै ओहि टाइममे ई सभ नहि होइत छलै आब धीरे धीरे प्रोगेस होइत जाइत छै तऽ घरमे देखलहुँ एक दोसरके बनबैत तऽ कनि बनेबो केलहुँ कनि सिखबो केलहुँ एनाही हमसभ घरमे बैसल केलहुँ इएह सभ होइत छै आओर तऽ एहन कोनो खास बात नहि छै जे हमसभ सीख सकैत छी या कतहुँ जाकऽ सीख सकैत छी जाहि टाइममे ओहि टाइममे अगर इसकुलमे सिखायल जेतै तऽ हमसभ इसकुलमे जरूर सीख लैतहुँ बना लेतहुँ ओहि टाइममे नहि होइत छलै हँ एना